हाँ सर अरे सर जी मेरा बैग और पर्स दोनों खो गया है उसका आप चेक इन करवाइए यहीं यहीं डेस्क पर रखा था रुम के अंदर अरे रोज़ तो रखता था वहीं पर हाँ आ हाँ कैमरा चेक करवाइए लेकिन कैमरा उमरा उड़ा देगे अरे वही करवा लेने इन्टर वाले में इन्टर वाले में अरे हमारे साथ तो बहुत लड़के थे नहीं नहीं मेरा पर्स भी हाँ हाँ पर्स में वही था दो चार पाँच हज़ार पेन उन बैग में सब खा पेन कॉपी न क्या अरे हमारा शक राहुल पर जा रहा है नहीं नहीं आप उस सी सी टी वी में देखिए करिए ना सर कर रहे हैं यार अगर कोइ भी लिया होगा तो बैग में रखेगा अरे कैसे बैग में रख देगा और वह किसी को दे दिया होगा वह बाहर चला गया होगा बाहर के आदमी को दे दिया होगा तब आफिस में आप बुलाएँगे कि हम बुलाएँगे मैं तो आ जाऊँगा और सबको मै कैसे लक् लेकर आऊँगा अच्छा ठीक है बोल देग् नहीं सर मेरा मिल जाना चाहिए हाँ हाँ वही बात क्योंकि उगी मौग उसमे मेरा बहुत किमती काग़ज़ उगज था हाँ हाँ कमर से चाहिए

अरे पानी उनी पीने गए थे पानी उनी नहीं पीएँगे गा वह वह थोड़ा रेसस था ना

अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं उसको देखिए जल्दी से मिल जाए तो अच्छा यह नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा ना नए पेमेंट से नहीं मतलब है मेरा वह ज़रूरी वाला कागज़ से मतलब है पैसा से हमको नहीं मतलब पैसा अगर चले जाए बढ़िया है लेकिंन अच्छा है लेकिन हमको वह मेरा काग़ज़ चाहिए ठीक है अच्छा देखिए ठीक है ठीक है